ہلو ہاں جی بڑھیا ہے آپ کا کام کیسا چل رہا ہے

جی بڑھیا بالکل اور کیا ہو رہا ہے

مطلب جو ہمارا ہاں مطلب ہو تو ٹھیک رہا ہے مطلب جیسے کچھ گر رہا ہے اور مطلب پھر بھی ٹھیک کرا ہے تھوڑا سا اچھا اور باقی گھر کا حال چال کیسے ہیں اچھا اور بتاؤ اور سب ٹھیک ہیں گھر کا اچھا جی سب بھڑیا اور ویسے سب کام وام ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک چل رہا ہے ویسے تو اچھا ہاں وہ پین وین میں تو پرابلم ہو ہی جاتی ہے اور اور مطلب بتاؤ سب کچھ ٹھیک ہے اچھا تو سہی نہیں کروائی اچھا